हम्मे तऽ मैथिलीमे की कहय छै बोलय छी लेकिन की कहय छै हमरा अरके बाल बच्चा जे छै इसकुल जाइ छै तऽ संस्कृत पढ़य छै गणित पढ़य छै ईसब हमरा अरके बाल बच्चा हिन्दीओ अरमे बोलि लै छै लेकिन हमरा अरके जे छै हिन्दीमे नहि बोलय छियै आबय छै बाल बच्चा तऽ अपनेमे बोलिके सब जे भाषा बोलय छियै इएह बोलय छियै पाबनि तिहार ककरा अरके कहय छियै से दीपावली होइ छै नाम दशहरा होइ छै छठ होइ छै ईसब गप हमरा अरके अपनामे बाल बच्चाके समझाबय छियै लेकिन बाल बच्चा तऽ बोलि लै छै इसकुल जाइ छै तऽ हिन्दीओ आर लेकिन हमरा अरके अपने मैथिलियेमे बोलय छियै आपसमे सब गोटे समस्त परिवार इसलिये हमरा अरके तऽ मैथिलिये बोलय लए आबय छै घरोमे बोलय छियै अपनोमे बोलय छियै समाजोमे बोलय छियै तऽ बालो बच्चासँ बोलय छियै इएह बोलय छियै ई हमरा अरके भाषा छै बाल बच्चा इसकुल जाइ छै तऽ जे भाषा पढ़ाबय छै मास्टर उ भाषा बोलय छै हमरा अरके जेहन बोलय लऽ आबय हइ मैथिली ठेठीमे ओहने बोलय छियै बालो बच्चाके सीखाबय छियै उ सब तऽ इसकुलमे पढ़य छै तऽ अंग्रेजिओ अर पढ़ि लै छै हिन्दी पढ़ि लै छै हिन्दी बोइलो लै छै हमरा अरके मैथिलियेमे बोलय छियै